हमर ऑर्डर जायका रेस्टोरेन्टसँ मटन चावलके रहै जे हमे चाहे छिऐ कि अब ओ हमे नहि प्राप्त करि किआकि हमरा अब भोजन नहि करएके छै जाहि खातिर हमर माताश्री हमरा लए भोजन लएके आबि गेलखिन हँ ई खातिर हमरा ओ रेस्टोरेन्टके भोजनके रद्द करएके छै एहि खातिर हमरा जायका बला रेस्टोरे जायका रेस्टोरेन्टसँ अनुरोध छै कि हमर अहाँ ऑर्डरके कैंसिल कर दु जेहिले हम अहाँके बहुत ही आभारी रहब